दीदी तखन तऽ मौसम तऽ देखते छियै समय समय के मौसम रहै छै लोक आगे मे फुलवारी लगेलक छत पर गमला मे डालि कऽ लगेलक तखन तऽ ओहो मौसम मे होइ छै जे गाछ मे कीड़ा पकड़ि लेलक कीड़ा पकैड़ लै छै तऽ हमसब दीदी सब की करै छियै छियै तऽ हमरा आरके जाइ छियै जीविका मीटिंग मे तऽ ओतय भाइजी सब सिखबै छथिन जे कीड़ा पकड़ि लेत तऽ गाय के गोंत कनी छाउर मटिया तेल मिला कऽ छिट दै छियै गाछ पर तऽ ओहिसँ कीड़ा हटि जाइ छै ताहिसँ नहि हटल तऽ ई मेडिकल सँ दवाइ अनलहुॅं ओहिसँ हमसब छिड़काउ करै छियै आ बाड़ी मे तऽ हमसब बैगन रोपिते छियै बैगन जेना भेल प्याज भेल जेना कोबी भेल जेना अहाँके सागे अखुनका मौसम मे बाग करै छियै तऽ अखन पानि के प्रयोग बड लगै छै दीदी आ जेना फुले मे अड़हुल भेलै गेंदा भेलै भेलै मिरचैया भेलै तहन से अहाँके सँझा फूल भेलै ईसब के हमसब सब प्रयोग करै छियै आ सबपर दवाइ छिड़काउ करै छियै आ हमराआर के तऽ किचेन गार्डेन सरकारे लगाय देलखिन हँ तऽ किचेन गार्डेनमे कनी कनी जेना भिण्डिये भेलै तऽ हमसब भिन्डियो ऊपजबै छियै कनी दूर धनी जेना धनी पत्ता भेलै तऽ ओहोसब हम ऊपजा रहल छियै दीदी एहिसब के नहि हमरा आरके सिखबय परै छै कनी कनी जतबा जगह रहतै ओहि पर जेना आब मकान बनेलियै मकान के साइडमे एगो सजमनि गाछ रोपबै ऊपर गेलै छत पर फरलै जेना मकान के बगल मे एगो कदिमे भेलै ओ कदिमे रोपि देलियै तऽ ऊपर गेलै फरलै जेना कुमहर भेलै ओ सब रोपि देलियै तऽ ईसब के दीदी हमरा आरके बहुत जानकारी छै आ ईसब हम ऊपजबै छियै जेना बाड़ी मे नेबो भेलै अनार भेलै ईसब हमरा आरके देश मे होइ छै आमो होइ छै कठहरो होइ छै तऽ आ दवाइ दियौ तऽ ओ फल भेल दवाइ नहि भेल तऽ नहि भेल जेना अखन पछबा हवा चलै छै सब मज्जर के झरका देलकै सब मज्जर के झरका देलकै आ जै गाछ मे नहि ताहि गाछ मे सोहरी लागल आम छै ओहि गाछ मे बेगर दवाइयो के सोहरी लागल छै आ कोनो गाछ मे झरका कऽ खाक कऽ देलकै तऽ बिहार मे इएह सब होइ छै दीदी दवाइ के प्रयोग करू तऽ बड छै आ दवाइ की भेलै तऽ मनुष्य के शरीर पर असर परै छै मनुष्य के तऽ पोलियोके देल जाइ छै ओ लोक खाइया ओहिसँ आदमी के हार्ट कमजोर होइ छै ओहिसँ बीमारी बढ़ै छै ताहि लए कऽ हमरा बिहार मे दै छै दवाइ एहन एहन पैकार छै सएह सब दवाइ दै छै अपन जे छै ने दवाइ देलहा आम खराप करै छै फल खराप करै छै ताहि दुआरे बिहारमे लोक दवाइके प्रयोग कम करै छै आन देश देशमे परै छै तऽ ओकर खरापियो करै छै आदमी पर जेना सागे पर दवाइ छिड़काउ केलहुॅं जेना सजमनि पर केलहुॅं तऽ ई सब आदमीयेके शरीरके कमजोर करै छै हार्ट के कमजोर करै छै